उदालगुरि जिल्लायाव मुंदांखा माखासे जायगायारि स्पर्ट्स एबा मेंगानायनि हाबाफारिफोर लानो थाखाय गोबां जायगा दङ जेरै उदालगुरि डायम'न्ड स्कुल खाथिनियाव मोनसे फूटबल गेलेग्रा फोथार दङ जेराव बोसोरफ्रोमबो फूटबल टुरनामेन्ट गेमखौ होनाय जायो आरो गोबां फूटबल गेलेगिरिफोरा बिथांमोना बेयाव गेलेनो थाखै चान्स मोनो आरो बिदिनो उदालगुरि इयु एन पार्क खाथिनि खाथियाव थानाय लांदां जायगायाव मोनसे विन्टार कारनिबोल जायो बोसोर गोजां गोजां बोथोरनि दिसिमबर दाननि दिसिम्बर दाननि गेजेर मान्थआव बोसोरफ्रोमबो बे इबिनखौ खुंनाय जायो आरो बे इबेन्टनि टिकेटनि एमाउन्टआ नैजौ आरो नैजौ थामजौ जायो बियाव जोंनि बर'फोरनि गोबां लकेल सिंगारफोरा खन्नो थाखाय चान्सबो मोनो आरो बेयाव थांनाय बोसोरावबो बे इबेन्टखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बियाव आं फैनानै आं आंनि लोगोफोरजों फैनानै गोबां रांजा रंजानो रंजादोंमोन बे इबेन्टआव आंनि फेब्रेट सिंगार दा हिमालाया बेन्द बिथाङाबो फैदों आरो बिथांनि मेथाइखौ खोनानानै गोबां आङो आंनि लोगोफोरजों गोबां रंजानायखौ लानो हादोंमोन बिदिनो अकजिलियाम कलेज उदालगुरि बियावबो मिउजिकोल इवेन जादोंमोन गोबां लकेल बर'नि गोबां लकेल सिंगार जेरै बि लयेल लयेल बि हिमालया आरो कलेज जोङो कलेजाव फरायबाय थानाय दासो फरायफुबाय थानाय सिंगार आरो गिटार दामगिरि बिथांमोनहा दामनो थाखाय गोबां चान्स मोनदोंमोन बिथां